जमीन बाह्नी ऐ ते दौं चार खुम्बे न में मिगी कुसै सुनाया हा थुआढ़ै खुम्बे बाह्ने आह्ली ओह् ऐ मशीन ऐ बमारी ऐ कोई ते ओह् बिमारी तुसें साढ़ै आह्ननी ते ओह्दे नै खुम्बे बाही देई ओड़ने तुसें असें गी दिक्खो जी हुन रातीं ते बाही नी सकदे ते सवेरे गै आई जाओ तुस हां मतलव ओह् तां आई जागे लैने गी बा तुस एह् सुनाओ एह् इक घैण्टा लाने गी किन्ने पैसे लैगे तुस साढ़ै कोई चार घैण्टै ऐ ते अच्छा फ्ही इन्ना हारा टाईम लग्गी गै जाना ऐ बाह्दें दुक्ख नेईं गै देना फ्ही बी रेट तां सुनाया नीं तुसें सुनाई ओड़दे हे ते खरा रौंह्दा हा ठीक फ्ही सवेरे आई गै जायो ते आपूं दिक्खी लैयो ना जमीन गोहा बी सु'ट्टना ते मिंगनां बी सु'ट्टनिया न युरिया ऐल अस यूज़ नीं करदे हैन साढ़ै गोहा जेह्का बड़ा गै ड़ंगर गोहा बड़ा करदियां न ड़ंगर मिंगनां बडियां करदियां न ओह् दे चला दा उ'ऐ ते चला दा में बी खुम्बै गै टट्टी करना वैसे हैल होऐ थोह्ड़ा